اردو زبان ایک بہت اچھی زبان ہے اور اردو بہت بہت پیارا لفظ ہے اردو سے جو بھی بولا جاتا ہے بہت پیارا لگتا ہے سننے میں بھی اور اردو ہے کی مطلب ہر چیز میں یوز ہوتا ہے اردو بھارت میں بھی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اور نعت وات پڑھنا ہو مدرسے میں پڑھایا جاتا ہو بہت اچھی طرح سے اردو پڑھایا جاتا ہے اور اردو جو پڑھنے کا ایک انداز ہوتا ہے وہ بہت ہی بہت ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے اور اردو میں جو بات کرتا ہے تو وہ تو بہت ہی زیادہ پیارا لگتا ہے اردو ایک زبان ہے مطلب دل کو چھو جانے والی زبان ہے بہت پیارا ہے اردو ہم خود بھی پڑھتے ہیں اور بچوں کو بھی پڑھانے کی صلاح دیتے ہیں کی اردو جانو اردو میں بہت ہی اچھی بات ہے اردو کا الفاظ بھی بہت ہی زیادہ پیارا لگتا ہے اردو پڑھنا ہے اور پڑھانا بھی ہے اردو کو ہمیں زندہ رکھنا ہے ہمیشہ کے لیے اردو ہمیشہ سے رہا ہے اور ہمیشہ رہنا بھی چاہیے اردو رہے گا ان شاء اللہ رہے گا ہمیشہ تک رہے گا ہم بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں گھر میں بھی پڑھاتے ہیں بچوں کو بھی اردو کی تعلیم دیتے ہیں اور اور ہم آپس میں بات بھی اردو میں کرتے تو بہت اچھا لگتا ہے ایک مطلب بڑھیا لگتا اردو اردو بہت ہی پیارا لفظ لگتا ہے اور کوشش کریں گے کہ اردو ہمیشہ تک رہے اردو رہنا بھی چاہیے